मैं कारपेंटर कारपेंटर ललित बात कर रहा हूँ मे अपने मकान में पूरा फर्नीचर वग़ैरह बनाना चाहता हूँ तो मुझे कुछ लकड़ियों की आवश्यकता थी सागवान की ज़्यादातर मैं यूज करना चाहता हूँ तो आप बताइए आपकी सॉप कहाँ पर है तो मैं वहाँ पर चेक करना चाहूँगा क्योंकि मैं कारपेंटर हूँ तो मैं जानना चाहूँगा ये लकड़ियों के अलग अलग लकड़ियों के आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है एक तो पूरा ही ये अल्मारियों में पूरा फर्नीचर लगवाना चाहता हूँ और ये बेड बनवा बेड बनना है है ना तो दो चीज़ें हैं तो लेकिन बेड तो बेड और ये तख़्त बनना पूरी सागवान की लकड़ी से बनना है तो आप कब तक अवेलेवल करा दोगे मुझे वो तो उसका रेट सागवान के रेट से पहले मैं रेट जानना चाहूँगा फिर और दुकानों पर भी पता लगाऊँगा मैं कैसे क्या रेट अगर आप के सॉप का अच्छा रेट लगत है आप कम लेवल पर मुझे अवेलल कराते हो तो मैं आपके इधर से ले लूँगा तो सर आप तो अपना वेटिंग कार्ड वग़ैरह जो हो मुझे वॉट्सअप पर दे दीजिए हाँ बताइए हाँ मयूर मार्केट थर्टी फोर तो कितने से कितने बजे तक आपकी सॉप ओपन रहती है कितने से कितने बजे तक खुली रहती है आठ बजे तक मैं क्या है अपनी साइट पर काम बंद कर के दिन में दो बजे आता हूँ तो सर आप दिन में दो बजे मिल जाओगे क्या मिल जाओगे ना तो मैं कल सर दो बजे आता हूँ तो सर आप अपने कारीगर जो भी दुकान पर जैसे काम कर रहे हों उनको बता देना आप नहीं मिल रहे तो वो मुझे रेट वग़ैरह बता दें लकड़ी की क्वालटी बता दें है ना तो कल सर तो कल सर मैं आता हूँ